ہم سب اپنے مہمانوں کو گھمانے کے لیے پارک ہو گیا شاپنگ مالس یہ سب جگہ لے جانا چاہتے ہیں اچھا بھی لگتا ہے گھومنے میں وہاں جا کے ہم لوگ برگر پجا چاؤمینس نوڈلس یہ سب کھاتے ہیں اچھا بھی لگتا ہے کھانے میں بھی سب کے ساتھ مل جل کے کھائے اور ہنسیی مذاق سب کرتے ہیں گھوم گھوم کے گھوم مہمانوں کے ساتھ گھومنا بھی پڑتا ہے جب میرے گھر پہ مہمان آتے ہیں اس کے ساتھ گھومنے کے لیے سویرے جاتے ہیں کبھی کبھی نانی گھر دادی دادی گھر تھوڑا رہتے ہیں ہم لوگ مہمان آئے تو پارک گھومنے کے لیے لے گئے وہاں گھنچائے فوٹو سیلفی لیے سب کے ساتھ اور پھر شاپنگ مال گئے کپڑے خریدے جوتا خریدے اور وہاں جا کے تو گھومنے کے لیے پھر برگر پجا یہ سب بھی کھانا پڑتا ہے سب کے ساتھ کھاتے ہیں کسی کسی کو اپنے ہاتھوں سے کھلانا پڑتا ہے سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پڑتا ہے اچھا بھی لگتا ہے سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانے سے اور گھومنے میں بھی اچھا لگتا ہے سب کو لے جاؤ گھمانے کے لیے مہمانوں کو آتے ہیں گھر آئے مہمانوں کو گھمانے کے لیے بھی اچھا بھی لگتا ہے گھمانے میں سب کو گھمائیں خود بھی گھومنے کا مزہ ہی رہتا ہے مہمان کے بہانے ہم لوگ بھی گھوم لیتے ہیں کہ چلو مہمان کو لے کے جا رہے ہیں تو خود بھی گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں اچھا بھی لگتا ہے اپنے ممی پاپا مہمانوں کے ساتھ پورے فیملی کے ساتھ گھومنے کے لیے جاؤ شاپنگ مال پارک گھومو پارک گھومنے کے لیے ہوٹل جاؤ کھانا بیٹھ کے کھاؤ اچھا لگتا ہے کھاؤ پیو